अ नोंथाङा बि बयसखौ सिनायोना बि बयस

बि बयस ना जाबाय गावनि लाइफ स्टाइल थारमाने गामि ओनसोलनि सुबुंफ्रा माबोरै जायो लोङो इफोरबायदिजो लोगोसे एक्सपेरियेन्स खालायनाय जेनेबा बर'नि आरिमु जेरै एन्जर जावना जानाय बेफोर बायदि

बिदिनो बायदिसिना बर'नि हारिमुनि बागै लोगोसे माव जाथावै खामानिखौ मावनो गिनाय गियो मावनो माबानो गिथावफोरखौ बियो मावना दिन्थियो आमफाय बियो बर'नि सासे मुंदांखा इउटुबार जाबाय दा बियो नोंथां भिडिअफोरा नायनो मोजां मोजां मोजाङा नों इउटुबआव थांनानै बि बयस सार्च खालायब्लानो बि बयस इउटुब चेनेल नायनो मोजाङानो नोथाङाबो नायनानै गोसोफोरखौ गोजोननाय लानो हागोन आमफाय मा माखासे बाथ्रा मिथिनो साबस्क्राइबारफोरा ओरैनो दा अवान मिलियननि बारा थांना दंथ'योमोन गुबुन इउटुबार होनोब्ला बर'नि आलफ्रेड बिथाङाबो सासे बर'नि मुंदांखा इउटुबार बिथांनि भिडिअफोरा जाबाय बेरायनाय गावनि बेरायनानै एदिनो भ्लगार खिन्थिनाय मा हारिनि मानसिफ्रा माबा जायो चिलंनि जायगाफोरा मा बायदि बिदि बबेबा फरेन एरियाफोराव थांनानै बेनि जायगानि सोमोन्दै नायगिदिंनानै फोरमायनाय अ दे